میرا نام ذہین ہے میں کسان ہوں میں نے فصل بوئی ہے گیہوں چاول باجرا اور سبزیاں بھی بوئیں ہیں اس میں نقصان ہوا ہے یعنی آگ لگ گئی تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تو اس کی میں نے بیما کمپنی سے شکایت بھی کی اور شکایت کرنے کے بعد بھی کچھ بہت عرصہ ہو گیا ہے ابھی تک ابھی تک کوئی اتا پتا نہیں ہے تو میں نے آپ کے پاس اس لئے فون کرا ہے کہ آپ بتائیے کہ جو میں نے آپ کے پاس میں نے جو شکایت کی تھی اس میں کیا دقت آ رہی ہے اور ابھی تک میرا مسئلہ کیوں حل نہیں ہوا کیونکہ میرے اسے بہت دن ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے میرا تو میں نے اپنا دعویٰ بھی کیا ہے اور میرا دعویٰ نمبر یہ ہے کلیم نمبر یہ ہے کہ اٹھانوے اکیانوے نوے دس چھیانوے یہ میرا کلیم نمبر ہے تو آپ میرے مسئلے کو حل کریں کیونکہ میرا مسئلہ کیوں حل نہیں ہوا اور اس کے بارے میں بتائیں اور پوچھ گچھ کرے کہ کیا پریشانی ہے میرا جلد سے جلد اس چیز کے بارے میں بتائیں آپ